खुलुमबाय ओह गस्ला सुनो मा खालामो होनबा ओह आङो गस्ला सुबोला गस्लाखो खालारफोरखो बासिनानै ओह जि जिया खालार थांनायबायदि मोनो बे जिखो जों आङो सेफारेटयै सुयो ओह मानो होनबा बिफोरबायदि खालामबा बिनि खालारा बेयाव नाङो नालाय ओह गस्लाया गाज्रि जानायनि सान्स थायो ओह लोगोसे ओह गस्लाखो ओह हानायमानि अह मोजाङै सेबनानै ओह सायायाव फोराननांगो ओह मानो होनबा सानदुंआव होबाय थाबाथाय गस्लाया गस्लानि खालारा अह फेलिट जानो थायो ओह दिसखालार जानायनि सान्स थायो बेखायनो जेसां हायो ओह गस्लाफोरखौ अह सायायाव फोजोब फोराननांगौ एबा एसे खम सान्दुं गोलैनाय जायगायाव आरो जोङो गस्ला सुनायाव दै बासायनो होनबोला ओह जोङो गस्ला सुबोला जोङो जि गस्ला सुनायनि पावदार दङ दिथारजेन पावदार बेफोरखो एसे खमै बाहायबा जोङो गस्लाखो सोमना दोननायाव इखौ जुदि खमै बाहायोब्ला जोङो खम दैजोंनो जोङो बिखो साफा खालामनो हायो ओह बिफोरबायदि खालामबोला ओह ओह सार्फआ खम जाबाथाय ओह जि फेन अंखारो बे फेनआ खम अंखारबाथाय नों जोङो खम दैजोंनो ओह गस्लाखो सुखांनो हायो बेफोर बायदि जोङो दैखौ अह एसे सेभ खालामनो हायो ओह दै बुरजा गारनायनिफ्राय ओह जोङो एसे ओह राहा मोनो मानो होनबा दैनि दैखौ जोङो सेभ खालामनांगौ अह दैनि जोबोद आंखाल ओह जोङो खायफा खायफा जागायाव लोंनायनिबो दै मोना बिखायनो जोंनि दैखो सेभ खालामनांगौ दै सेभ खालानाया गासै सुबुंनिबो मोनसे दाइथ होननानै सानबोला सान साननांगौ अह गोबां मानसिया दैखोनो मोनलोङा बिखायनो आं खेबसेबाव ओह खावलायदों ओह दै बाहायनायखौबो एसे खम खालामनांगौ जि सुनायाव जोंहा गोबां दै थाङो ओह ओह बिफोरबायदि खालामनानै जोङो दैखो एसे बुरजा गारनायखो खम खालामनो हायो ओह दिनै गस्ला सुनायनि बेलायाव ओह आं बिखिनिखौ बुंनानै आंनि साननायखौ बिखिनिखौ बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों